वृद्ध लोग बहुत सारा खेल खेलते हैं जैसे कि जिसकी रुचि जिसमें होती है वो उस तरह का खेल खेलता है हम मान सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स से बिलॉन्ग करते हैं तो उनको आप जाहिर सी बात मानिए कि वो खुद को फिट रखने के लिए वो वृद्ध भी हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ गेम तो खेलते ही हैं अदरवाइज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी डिस्टेंस पे दौड़ लगाते हैं उसमें मिल के दो चार लोग उसके बाद कुछ लोग वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं और आप एग्जांपल ले सकते हैं कि थोड़ा सा कम मेहनत वाला गेम हो गया जैसे कि आप बैडमिंटन देख सकते हैं तो बैडमिंटन भी बहुत सारे बुजुर्ग खेल सकते हैं और खेलते भी हैं तो इस तरह से बहुत सारे गेम्स होते हैं गाँव में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन का भी गेम खेल लेते हैं कि इस तरह से कि मैं ये पूछता हूँ आप ये बताओगे ये एक घंटे तक चलता है उनका डिबेट एक तरह से आप कह सकते हैं किसी भी टॉपिक पे तो वो भी एक गेम में आता है उनके अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग भी तो बुजुर्ग लोग भी बहुत सारे गेम खेल सकते हैं खुद को जो है फिट रखने के लिए खुद को जो एनर्जेटिक रखने के लिए उनके अकॉर्डिंग उनकी जो भी रुचि होती है फुटबॉल में दौड़ में बैडमिंटन में वॉलीबॉल वगैरह में तो वो खेलते हैं तो डिबेट करते ही करते हैं तो ऐसे सारे गेम्स हैं जिसमें वो खेलते हैं और अच्छा खासा वह फिट भी रहते हैं क्योंकि सुबह सुबह आप देखते हैं कि जब भी आप उठोगे तो एक अलग लेबल होता है एनर्जी का चाहे आप बुजुर्ग हो या फिर आप यंग हो तो वो लेवल होता है उसमें आप यूज़ कर सकते हो खुद को गेम खेलने के लिए तो जिसकी जैसी रुचि होती है वो उस तरह से अपना गेम खेलता है